हँ बोलली जे अहाँके समस्तीपुरमे मतलब समस्तीपुर जिलाके बहुत नाम सुनै छी

अच्छा अच्छा सुनू सुनू ने समस्तीपुर हम आबैलए चाहै छी अहाँ जे है से मतलब हमरालए एगो रूम रखबै तब ने घुमबै हमे दुनू आओर

हँ दुन दुन हँ दुनू आदमी जे साथे घुमबै या हँ हमरा तऽ नहि देखल हइ अहीँ ने देखेबै हमरा हँ तऽ आएब आएब आइ आइ कै तारीख आइ तऽ दुइ तारीख भेल दस तारीख तकलए हम चलि आएब हँ दस तारीख तकलए आएब घुमैलए हँ तऽ घुमेबै नहि अहाँ

हुँ तऽ अहाँ जे

ठीक हइ ठीक हइ समस्तीपुरमे आएब बुझलिए घुमा देब हमरा बढ़िआँसँ तब ने जे हइ से मतलब तब ने अहाँके नाम हँ तब ने अहाँके नाम लेब हँ किशनजी किशनजी यहाँ गेलिए तब मतलब घुमेलखिन बढ़िआँसँ तऽ हुआँ हँ हँ हँ हँ यहाँ यहाँ यहाँ सुनलिए हँ शिवरात्रिपर खेड़ी मन्दिरपर मेला लागै हइ हँ सुनू ने सुनलिए खेड़ी खेड़ी मन्दिरपर बढ़िआँ मेला लागै हइ ठीक ठीक ठीक ठीक हइ तऽ टाइमो बहुत भऽ गेलै बहुत बतिआ लेलिए ठीक हइ रखै छी